हैलो हाँ बोलिए सर बोलिए न

हमको जाना है हमको बस स्टैंड में रुकना है समस्तीपुर बस स्टैंड पर ताजपुर बस स्टैंड रुकना है हमको हाँ समस्तीपुर तो चलना है ताजपुर बस स्टैंड में रुकना है फ़िर आगे बढ़कर हाँ बोलिए हाँ फ़िर हमको ताजपुर बस स्टैंड हो गया फ़िर हमको मुज़्ज़फ़्फ़रपुर बस स्टैंड रुकना है पुर भी हाँ रुक जाएँगे सुजानपुर भी पैसेन्जर आता है हाँ सभा हो यहाँ मारकन हो गया हाँ मनयाड़ी हाँ रुक जाएँगे सर बंगरा फतेहपुर महुआ ठीक है हाँ समस्तीपुर से बस आपको खुलेगा बारा चार में बारा चार में खुलेगा हाँ हाँ हम तैयार रहेंगे समस्तीपुर से उठ जाता है पैसेन्जर समस्तीपुर से मुज़फ़्फ़रपुर का किराया आपको हम तीन सौ लग जाएगा हाँ आवाज़ देंगे रुक जाइएगा हाँ बारा चार में आना है बस स्टैंट में समस्तीपुर

है समस्तीपुर प पेट्रोल पम्प है उसी पर भरवा लेंगे समस्तीपुर हल दो सौ हाँ तो दो सौ हो जाएगा खुलते खुलेंगे समस्तीपुर त दो सौ हो जाएगा मुज़फ़्फ़रपुर तक आपको मिल जाएगा दो हज़ार हाँ रोज़ का

हम रेडी रहेंगे सर

हाँ बारा चार में आपको समस्तीपुर बस स्टैंड में आ जाना होगा हाँ लगा दीजिएगा हाँ ताजपुर से यह आगे हुआ ठीक है धन्यवाद हाँ मिलते हैं धन्यवाद सर